हलो हलो जी हाँ मिल मिल जाएंगी मिल जाएंगी नहीं नहीं मिल जाएंगी

तो ऐसे ही पाँच सौ रुपये किलो के उससे इतना तो पड़ पड़ेगा जी हाँ ये

जी हाँ जी हाँ ओह ओके मैम हाँ ठीक हैं